अॼु जे वातावरण में जीअं त रुरल एरिया ऐं अर्बन एरिया रुरल एरिया माना गाहोटी एरिया अर्बन एरिया माना शहरी इलाक़ो

अर्बन एरिया में जेके बीमारियूं फे़स करे रहिया आहिनि उहो हवा पाणी ऐं ज़मीन ऐं बयाबान एग्रीकल्चरल घटि हुजणु जे करे सावक घटि हुजणु जे करे उते घणियूं ई बीमारियूं फ़ेस करे रहिया आहिनि ऐ जीअं त हुते घणी ई पॉल्यूशन आहे उते हवा पाणी दूषितु थी रहियो आहे केमिकल यूस थी रहिया आहिनि आदमशुमारी वधी वेई आहे पॉल्यूशन वधियलु आहे बिल्डिंग वधियलु आहिनि हुन जे करे सावक कटी थी वञे वण कटिया था वञनि हिन जे करे जेके बीमारियूं वधनि थियूं उहे असांजे हे हेल्थ ते जाम असर करे रहियूं आहिनि जीअं त कैंसर डिज़ीज़ आहे टीबी डिज़ीज़ आहे हार्ट डिज़ीज़ आहे किडनी डिज़ीज़ आहे डायलिसिस खां सवाइ माण्हू हली नथो सघे किडनीअ में ऐं तिंहिं खां सवाइ एच बि ऐ वन सी आहे हिननि वॾनि वॾनि बीमारियुनि खे मुक़ाबलो करण जे लाइ अॼु ॾीहुं ताईं रस्ता ता घणा ही कढिया विया आहिनि पर हुननि खे जेकॾहिं असांखे हुन मां छुटकारो पाइणो आहे त असांखे दूषितु हवा ऐं पाणीअ खे साफ़ करणो पवंदो बिल्डिंगूं जिथे ठाहियूं थियूं वञणु हुते असांखे ग्रीनरी पोखणी पवंदी असांखे पंहिंजे खाधे जो स्टाइल चैनज करणो पवंदो असांखे जेके बि जंक फूड खाऊं था हुन जंक फूड खाइण जे करे असां अर्बन एरिया में चंङियूं बीमारियूं भोगे॒ रहिया आहिनि पर रुरल एरिया में त जंक फूड न खाईंदा आहिनि त ॿियूं बीमारियूं भोगे॒ रहिया आहिनि छो छाकाणि त हुते घणनि ई क़िस्मनि जी इलिटरसी आहे जीअं त हू हुते अलगि॒ ई झूने ज़माने जे ख़्यालनि जे हुजणु जे करे उते घणनि ही क़िस्मनि जूं जेकी बीमारियूं अची रहियूं आहिनि हू हुन खां वंचितु आहिनि हुननि खे ॼाणण खां बि वंचितु आहिनि हुननि खे हुननि जे ॿारे में काई ॼाण कान्हे उन ॼाण न हुजणु जे करे हू जॾहिं जेसिताईं उहा बीमारी हुन जे करे घर थी करे वञे वधी थी वञे तड॒हिं हू शहरी इलाके में अची हुन जो इलाज कराइणु ईंदा आहिनि मुंहिंजे हिसाब सां रुरल एरिया त हुते एग्रीकल्चर एरिया सुठी आहे पर हुते हवा पाणी सुठो आहे त हुते माण्हू जेके आहिनि कुझु हेॾियूं बीमारियूं भोगे॒ रहिया आहिनि त हुन जो इलाजु सही तरीक़े सां नथा करे सघनि छाकाणि त हुते टेक्नोलॉजी कान्हे ऐं अर्बन एरिया में अग॒रि टेक्नोलॉजी आहे त हुते एग्रीकल्चर फैसिलिटी घटि आहे त हुते सावक घटि आहे हुते पैसो हूंदे बि माण्हू हुते सुठी इजात ऐ सुठी निजात पाए नथो सघे हुन बीमारीअ मां हुन जो कारण आ जंक फ़ूड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज़ जेके वॾियूं वॾियूं वधियल आहिनि केमिकल्स सामूंडी इलाक़नि जे अंदरु बि वॾियूं वॾियूं केमिकल यूस करणु जे करे इंसान जेको आहे सुठी सिहत नथो काटे सघे हिन जे करे जिथे किथे ग्रीनरी वायूमंडल सुठो हुजे हवा पाणी सुठो हुजे त असांजे लाइ असांजी हेल्थ बि सुठी रहंदी असां खाधो सुठो खाईंदासीं त असांजी हेल्थ ॾाढी सुठी रहंदी